जी हाँ मेरी कोई एक व्यक्तिगत लक्ष्य आकांक्षाएँ हैं जो कि मेरा मन था कि मैं नृत्य करूँ और नृत्य करके मैं अपने घर का अपना सपना आदि ऐसे सब कुछ मैं पूरे करूँ लेकीन मैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करने को बहुत ही जैसे कि मैं अभिनेताओं को देखती हूँ अभिनेत्रियों को तो मुझे भी अच्छा लगता है मैं उन लोग से प्रेरित जैसे कि जूही चावला जी हो गईं श्री देवी जी हो गईं मैं उन लोग को दिस देख उन लोग के नृत्य देख के मैं भी बहुत प्रेरित होती हूँ मुझे लगता है कि मैं भी इनकी तरह नृत्य करती काश मेरे भी ऐसे सपने पूरे हो जाते हैं और मुझसे यह प्रेरणा मिलती है कि मैं भी उन्हीं की तरह आज ऊपर आसमान तक जैसे कि उन्हीं की तरह सम्मान उन्हीं की तरह नाम मेरा भी हो और इनसे मुझे प्रेरणा मिलती है कि उन लोग कई किरदार निभाते हैं किरदार निभाते हैं अलग अलग तरह के कभी बहू कभी बेटी कभी माँ बनकर आदि ऐसी बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत सारी किरदार निभाती हैं तो वो सब किरदार कोई ना कोई नया रूप लेकर हमें प्रेरित करती हैं कि ये चीज हमें बनना चाहिए और इसमें हम बहुत ही अच्छे रहते हैं जैसे कि कोई भी हम रोल करते हैं कोई भी किरदार निभाते हैं तो उससे कोई ना कोई प्रेरणा ज़रूर मिलती है तो उन्हीं की तरह मैं भी एक नृत्य वाली बनना चाहती हूँ उन्हीं की तरह एक अभिनेत्री के रूप में छोटी मोटी नृत्य के रूप में बनना चाहती हूँ